ہاں میں نے کوکنگ کلاسز لیے ہیں میری فرینڈس جاتی تھیں ایک جگہ اُنہوں نے مجھے بھی بولا کہ تو بھی چل بہت مزہ آتا ہے کھانا بنانے میں سیکھنے میں تو میں نے اپنی فیملی سے بولا امّی امّی ابو سے بولا تو میں بھی وہاں پہ جانے لگی اور میں نے وہاں پہ جا کے میں نے بریانی سیکھی بنانی شامی کباب سیکھے شاہی پنیر بنانا سیکھا میں نے وہاں پہ دہی بڑے بنانے سیکھے میں نے وہاں پہ بہت سارے آئٹمس بنانے سیکھے جو جو کہ گھر میں نہیں بنائے جاتے ہیں باہر بنائے جاتے ہیں میں نے وہ بھی سیکھے میں نے سب بہت سارے آئٹمس بنانے سیکھے اپنی فرینڈس کے ساتھ اور میں اپنی بہنوں کو بھی لے کر گئی یعنی چلو وہاں پہ بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ کھانا بناتے بناتے بناتے ہم کھیلتے بھی ہیں بہت مزے کرتے ہیں ہم